सोशल मीडिया पर हम फोटो पोस्ट करै छी आओर मुख्य रूपसँ हम ह्वाटसएप पर स्टैटस पर अपन फोटो शेयर करै छियै एकरा पीछे कारण ई छै जे हम अपन लोकसँ जुड़ल रहैके चाहे छी लोक सभ हमरा लेल बेचैन रहै छथि तऽ जे हमर सङ्गी साथी छथि हमर जे बन्धु बान्धव कुटुम्ब लोक छथि से सभ हमर हाल चाल बुझै लेल कोन स्थितिमे छी ओ सभ बेचैन रहै छथि तेहि लऽकऽ हम फोटो शेयर कय दै छी आओर लोक सभ देखि लै छथिन हुनका सभके हमर समाचार बुझा जाइ छै मुख्य रूपसँ देखल जाय तऽ हम सोशल मीडिया पर कोनो अवसरके अवसर जे होइ छै ओहि पर फोटो पोस्ट करै छी शेयर करै छी जेना कोनो बच्चाके जन्मदिन भेल या घरमे कोनो पाबनि तिहार भेल ओहि अवसर पर हम फोटो शेयर करै छियै एहिसँ लोकके जिज्ञासा शान्त भऽ जाइ छै ओहि दिनके फोटो देखि लेलक तऽ सभके मन हर्षित भऽ गेल एहि लकऽ हम सोशल मीडियाके एकटा स्तम्भ छै ह्वाटसएप ओकर स्टैटस डालै छियै एहि तरह हमर जतेक अपन लोक छथि हुनका सभके हमरा बारेमे सारा समाचार बुझा जाइत छनि कि हम कोन हालमे छी कोनाके पाबनि मनेलहुँ कोनाके त्यौहार मनेलहुँ आओर की स्थिति छी की की भेलै नहि भेलै से सारा चीज हुनका सभके अवगत भऽ जाइ छनि दोसर कोनो उद्देश्य नहि छै हँ आओर हम दोसरोके इएह कहबै कि अपन फोटो शेयर करैके चाही क्या तऽ सभके समाचार बुझाइत रहै छनि की स्थिति की छनि हुनकर सभके से बुझाइत रहै छनि एहि लकऽ हम सभके सलाह देबनि कि हुनको सभके अपन फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करैके चाही एहिसँ सभ लोक एक दूसरासँ जुड़ल रहथिन सभ लोकके एक दूसराके समाचार बुझाइत रहतनि आओर ककरो ककरो चिन्ता नहि हेतनि